जोंनि ओनसोलाव दावबायारिफोरनि थाखाय हान्था मेलाफोरा मोजाङानो जेरै ट्रेन्सपर्ट दं बासफोर दं टेक्सि दं रिक्सा दं बिसोरजों बेरायनो हायो आरो गावबागाव गारि थाखायोबाबो जायो मोजांसिन जायो जेरै रिक्साफ्रा टाइमनि थाखाय फैयो टेक्सिफोराबो लेंहरबानो बुक खालामबानो उबारफोर दं लेंहरबानो फैयो अट' रिक्साफोर रिक्सा दं खारबाय थायो टाइम बाय टाइम खारो गावनि टाइमखौ होसोयो बिसोरबो ट्रान्सपर्टआबो मोजां टाइमावनो फैयो सौफैयो एफा एनै बिदिनो दुइ थिन मिनिट लेट जायो गावनो देरहानो इसेआवनो लेट जायो बिदिनो हान्था मेलाया मोजाङानो जोंबो बिदिनो रिक्साफोरजों टेक्सिफोरजों बासफोरजों बेरायो जोंबो हान्था मेला खालामब्ला गोजान जायगा थाङोब्लाबो जोङो बेजोंनो थाङो ट्रेन्सपर्टफ्रानो मोजां टाइम बाय टाइम खारो गावनि टाइमाव होसोयो बिसोरबो बिसोरो दावबायारिफोरजोंबाबो मोजां रायलायो आरो गावनि एरियानि मोजां रायलायो